हैलो ओला मां मधु देवानी अऊं असांखे अॼु वञणो हुयो ॿाहिरि प्रोग्राम ते बीरसिंहुपुर पाली वञिणो हुओ त असां तव्हांजे हितां काल्ह ओला ओला बुक कयो हुओ त तव्हां ड्राइवर अञा ताणी असां उन खे चयोसीं की सुबुह जो छह ताणी पहुची वञे छह वजे ताणी त हो हाणे अठ थियनि त अञा ताणी तव्हांजो ड्राइवर न पहुतो आहे त इन ई करे असांखे ॿियो ड्राइवर ॿी ॿी गाॾी बुक करणी आहे उहो जल्दी तां उहा असांखे मोकिलियो